जोंनि जिल्लायाव मा मा थानसालि दं होनोब्ला जों बेखौनो बुंनो हायोदि जेरै आं जेरै आं बर' नालाय आं बर'नि थानसालिफोरखौ मख'नो सानदों मोन्नैसो जेरै बर'फोरा गुबैयै बाथौ थानसालि बाथौ थानसालि आरो बिदिनो माखासे ख्रीष्टान फोरनि गिर्जा न' आरो बिदिनो ब्रह्म फोराबो माखासे फुजा फालिनो थाखाय बिस्राबो मोनसे सिबिसालि न' थायो आरो बे धोरोमनि गेजेरजों जों बेखौनो बेखौनो फोरमायनो सानोदि जेरै जोंनि गुबैयै बर'फोरनि गाहाय धोरोम बाथौ बे फुजानि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनो सानदों जों बाथौ फुजाखौ गुबैयै गोबां बाथौ फुजा होनोब्ला जों गुबैयै बाथौ मोनबा ना सयथा बेबायदिनो फुजा दं जेरै बैसागु फुजा मागो फुजा एबा आघोन फुजा बेबादिनो मोन्नैसो बायदि बायदि रोखोमनि फुजा दंबावो जों बे धोरोमनि गेजेरजों जों माखासे बर'फोरनि जारिमिन एबा सिगां बर'फोरा माबोरै थांनानै थादों एबा मा फुजा होयोमोन बेफोरनि बागै जों मोनथिनो हायो एबा बर'फोरा बे बर'फोरा बे धोरोमनि गेजेरजों गावसोरनि गेजेराव एबा खौसेथि एबा खौसेथिखौ लाबोनो हायो धोरोमनि गेजेरजों आरो मा